میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں مسلم ہوں اور الحمداللہ اللہ نے مجھے مسلمان بنا کر کے مجھے کامیابی کے راہ پہ ڈال دیا ہے میں ایک کامیاب مسلم کیسے بنوں اس کے لیے میں اخلاقیات معاملات پر محنت کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کامیاب مسلمان کیسے میں بنوں تو اس کے لیے جو ہے ہم اچھے سے اچھے تجارتی ہماری دکانیں چل رہی ہیں اور کافی ہمارے ہمارے گھر پہ کافی میرے پاس پراپرٹی ہے دکانیں مکانیں اور کافی سارے وہ جو ہے وہ بزنس کے میں ہب بنانا چاہتا ہوں اور میں کامیاب ہوں اس لیے کہ الحمداللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دکان ہے جس میں کم سے کم جس کو میں نے دس ہزار سے شروع کیا تھا اس میں کم سے کم بیس پچیس لاکھ روپیے کا اس میں سامان ہے اور پورے علاقے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میں فخر محسوس کرتا ہوں اور یہ تو تجارتی ترقی ہوئی اور دوسری تعلیمی ترقی مجھے یہ ملی کہ میں میں نے جس دن جو ہے نیٹ کا کوالیفیائی کیا تھا اس دن مجھے محسوس ہو گیا کہ میں پروفیسر بن سکتا ہوں اور ایک کامیاب استاد بن سکتا ہوں اور میں نے اس کے علاوہ ایک امیریکن انسچیوٹ فار انڈین اسٹڈیز میں بھی پڑھایا تھا اور اس میں مجھے وہاں پر کامیاب استاد کا مجھے انعام ملا تھا وہ میرے لیے قابل فخر دن تھا اور جس دن میری شادی ہوئی اور مجھے نیک صالح بیوی ملی وہ بھی میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن اور فخر کا دن تھا بہت شکریہ